गीहर लोलो करांची हलवो साटा मिठो लोलो पटाटनि जो हलुवो गजर जो सीरो नारेल जी मिठाई माए जी मिठाई चौथा सतपुड़ा लोलो माज़ून ॿियो त सिङर जी मिठाई थी खाॼनि जी मिठाई थी माज़ून पतीशो